हेलो गुड मोर्निंग सर जी आप कार डीलर बात कर रहे हैं जी मुझे क्या है टाटा नैक्सोन की सैकिंड हैंड कार ख़रीदनी थी तो आपके पास कितने वेरिएंट हैं मेरा क्या है बजट बारह लाख तक का है तो इतने में मिल जाएगी आपके शोरूम में यह तो बढ़िया है तो वह मैं यह पूछना चाह रहा हूँ के मतलब उसकी कन्डीशन सैकिंड हैंड है तो मतलब ज़्यादा पुरानी तो नहीं होगी वह अच्छा और जैसे एक चीज़ पूछनी थी उसकी सर्विस के बारे में फिर मुझे आप से गारन्टी मिलेगी या कुछ अपने ही देखना पड़ेगा अच्छा नहीं तो क्योंकि फिर सर्विस तो अगर आप दो तो थोड़ा बढ़िया रहेगा तो अभी आपके पास जो उपलब्ध हैं उनमें से बताइए आप लगभग दस लाख में जिस में सर्विस आप दो अच्छा तो आपका जो शोरूम है वह कहाँ पर है जी अच्छा वह कार है वह फश्ट मॉडल की है सैकिंड मॉडल की है अच्छा टॉप मॉडल ठीक है तो फिर मैं कल आ जाता हूँ कितने बजे आ जाऊँ तो मैं कागज़ अपने साथ ले कर आऊँ जी धन्यवाद